ई जी बताएँ कौन हाँ हाँ बोलिए कहाँ जाना है भैया आपको अच्छा रतलाम हाँ हाँ अपने पास बस भी मिल जाएगी और कार भी है और जो अपना और भी चहिए तो और चीज़ें भी मिल जाएँगी अपने को अच्छे अच्छे अच्छा मिनी बस चाहिए आपको छोटी वाली हाँ वेन भी मिल जाएगी आपको टूरिस्ट वेन है अपने पास में हाँ ले कर जाएगी लेकर आएंगे और हाँ आने जाने का रहेगा और उस बीच में टोल वगैरह जो रहेगा वह भी हमारा ही रहेगा हाँ और भाई यह जो है यहाँ से रतलाम जो है साढ़े चार सौ किलोमीटर है है ना तो आने जाने का अपने को लगेगा भैया साढ़े पंद्रह हज़ार रूपये टोल मेरा रहेगा और इसमें आप आप लोगों का आप लोगों का खाना आप लोगों को ही देखना है और जो ड्राईवर जाएगा उसका भी खाना आप को ही खिलाना है ना और रुकन भैया साढ़े चार सौ किलोमीटर है उस हिसाब से तो बहुत कम ही बताए ना कित कहाँ पर नहीं नहीं हम पूरा घुमाएँगे वो सब हमारा रहेगा बस इतना सा है कि आप ड्राईवर को खाना खिलाना रहेगा और कुछ नहीं है एक दिन कर देना है कितने तारीख को पंद्रह तारीख को और कितने दिन का ट्रे ट्रेवल टाइम है हाँ नहीं आप बात आप पूरा बात तीन दिन के लिए हाँ ठीक है ना ठीक है